یہ میرے ذہن میں بہت سارے موضوعات ہیں جن كو میں لكھنا چاہتا ہوں لیكن شک ہے کہ كیوں كہ بہت ہی حساس موضوع ہے اور شاید اس چیز كو ہندوستان كے اندر ایكسیپٹ نہ كیا جائے وجہ اس كی یہ ہے ہم آئے دن نیوز پیپر وغیرہ میں دیكھتے ہیں نیوز پہ سنتے ہیں كہ موب لنچنگ كے بارے میں ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعہ كو لے كر كے موب كر دیا جاتا ہے لنچنگ كر دی جاتی ہے خصوصاً مسلمانوں كو جو زیادہ تر كیس آئے ہیں وہ مسلمانوں كے تئیں آئے ہیں کہ ان میں جو موب كیا گیا ہے وہ مسلمانوں كو موب كیا گیا ہے ایک بھیڑ آتی ہے اور وہ موب كر دیتی ہے اسی طریقے سے اور اگر دوسرا مسئلہ دیكھا جائے تو گائے كے نام پہ مارا جاتا ہے كہ یہ گئو ہتكری كے الزام میں ایک دوسرے كو لوگ مار دیتے ہیں تو یہ ایسے موضوع ہیں جن پہ میں لكھنا چاہتا ہوں بولنا چاہتا ہوں لیكن مجھے شک ہے كہ پتہ نہیں كہ اس كے ذریعے كہیں میرے اس لكھنے یا بولنے كے ذریعے كہیں مجھ پر كچھ كارروائی نہ ہو جائے جس كی وجہ سے میں لكھ نہیں سكتا ہوں اور مجھے شک ہے